मतलव केह् सिमलैरटीज न शिल्प ते कला बिच्च तुसेंगी लब्भदियां न अलग अलग कल्चर ते सोसाइटी च ना हून थोह्ड़ी देर बाद ते थोहड़ा दा जगह् कुछ किलोमीटर अग्गै जाओ ते रिज़नल डिफ्रैंस आई जंदे मतलव साढ़े क्षेत्र दा भेद भाव आई जंदा ऐ अलग अलग जगह् जियां अलग अलग हर जगह् दी जियां बोल्ली अलग ऐ इयां गै आर्ट ऐंड़ क्राफ्ट थोह्ड़ा थोह्ड़ा अलग ऐ जियां अलग अलग स्टेटें द अलग अलग जियां हून श्री नगर च जाओ तुस ते ओह्दे च अलग तरां दा शिल्पकार ते कला ऐ ते अगर तुस हिमाचल चली जाओ ते उद्धर कढ़ाई बुनाई अलग तरां दी ऐ उध्दर शिल्प बी अलग तरां दा ऐ ते इस कारण स्हानू अलग अलग कल्चर च अलग अलग सोसाईटी च अलग अलग समाज़ च अलग अलग जगाह् च जानें कन्नैं अलग अलग शिल्प ते कला आह्ले अलग अलग साह्नू लब्भदियां न चीज़ां असेंगी बड़ी चीज़ें दा लगदा हून हर जगाह् लाना पाना खानां जियां अलग होंदा ऐ उआं आर्ट ऐंड़ क्राप्ट हां कुश चीज़ां न जियां श्री नगर दियां जियां अगर ओह्दा आर्ट ऐंड़ क्राफ्ट ओह्दा जियां पेपर नक्काशी दा कम्म ओह्दा बड़ा शैल होएगा ते ओह् पूरा इंदियां केह् पूरे देश च पूरे बल्ड च मतलव फेमस होए दा और कुछ चीज़ां जेह्ड़ियां न बड़ियां मतलव बड़ियां चहेआ जांदा लोग ओह्दे बारे च सोचदे न कि अस इनेंगी यूज़ करचै